योगा हम सुबह उठते हैं फ्रेस होते हैं फ्रेस होने के बाद घर से बाहर जाते हैं करीब एक डेढ़ किलोमीटर घूमते हैं घूम टहलकर आने के बाद गाँव एक नहर पे पुलिया है सुबह उसी पुलिया पे बैठ के हम करीब पैंतालीस मिनट या एक घंटे योगा करते हैं

और योगा से हमको बहुत सा राहत है जो हमारे हमारा एक बार एक्सीडेंट हो गया था कमर में दर्द हो रहा था योगा करने से आज मुझे रिलीव मिला है बहुत फायदा है इसलिए मैं योगा जो है पर डे जो है नियमित समय से करता हूँ पैंतालीस मिनट कम से कम पैंतालीस मिनट नहीं तो एक घंटे एकाध दो लोग और आ जाते हैं बातें चीतें होती रहती हैं योगा होता रहता है अपना और योगा से मुझे फायदा मिला है योगा तो हम बराबर करते हैं और जब तक स्वस्थ रहेंगे करते रहेंगे योगा भी एक स्वस्थ रहने के लिए ही योग योगा किया जाता है योगा से फायदा है और सुबह का मेरा यही जो है कार्य है मैं सुबह सोकर उठने के बाद फ्रेस हो होकर के टहलकर योगा करके तभी उसके बाद ही किसी कार्य को करता हूँ

उसके बाद ही मुझे इतना जो है फायदा मिला है योगा से ही और योगा का ही असर है कि मैं आज के डेट में कुछ दौड़ भी लेता हूँ पैदल ज़्यादा से ज़्यादा चल लेता हूँ टहलने के वजह से और कभी जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसा कार्य भी कर लेता हूँ ये मेरा योगा से मुझे इतना लाभ मिला है